जॾहिं कॾहिं बि समाचारनि में यां ॿिए कंहिं चटाभेटीअ में यां ॻाल्हाइण में सेलब्रिटीज़ जी ॻाल्हि ईंदी आहे जीअं की क्रिकेट जा आहिनि हू एक्टर आहिनि यां वॾा ॻाइक आहिनि यां ॿिए के टाईप जा सेलेब्रिटीज़ आहिनि त उन्हनि जी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि त ईअं लॻंदो आहे त प्र प्राईवेसी मतलबु घटि थी वई आहे जॾहिं के अहिड़ी का ॻाल्हि काने प्राईवेसी घटि कान थींदी आहे पर माण्हूं ॻाल्हाइणु घुरिजे ऐं उन्हीअ ते जेतिरो थी सघे भाई उन्हनि जे सुठायुनि खे ग्रहण करणु घुरिजे ऐं उन्हनि बाबति ॻाल्हाइजे ऐं का बि प्राईवेसीअ जी तव्हां ॾिसंदा त मतलबु घटिताई न थींदी टाईम जी कमी न थींदी यां ईअं न लॻंदो पाण खे त पाण सिर्फ़ु सिर्फ़ु उन्हनि जे बारे में सेलब्रिटीज़ जे बारे में ॻाल्हायूं था